बच्चें दी पेंटिंग करने दा कोई जेह्का होंदा कोई उम्र नी होंदी बच्चा शुरू दा जि'यां हून दो सालें दा होई जंदा ऐ जेल्लै ओह् ओल्लै बी पेंटिंग करना जेह्का शुरू करी सकदा चित्रकला करनी सिक्खी सिक्खी सकदा ते जेल्लै बच्चा उ'ऐ उस्सै चीजै गी गै अपना जेह्का भविष्य बनाई सकदा जेह्का उन्नै बचपन बिच शुरू कीते दा होंदा